इन्दिरा आवास जे मिलै छै गाँव गाँव पहिले मिलैत रहै लेकिन आब जे छै ने बहुत जे छै ने सरकार जे छै ने नहि एतेक धियान दै छै पहिले बहुत लोकके धियान दैत रहै बहुत लोककेँ मिलैत रहै हमरा अरके नहि मिललै हमरा अरके मम्मीए अरके मिललै हमरा अरके नहि मिललै इन्दिरा आवास राशन ताशन जे छै ने हमरा अरके जे छै नहि मिलै छै मिलना चाही ने मगर नहि मिलै छै राशन किएक नहि मिलै छै पता नहि किएक नहि मिलै छै सरकार धियाने नहि दै छै एक्को रत्ती गरीब लोकपर बहुत एहन चीज छै बहुत लोक जे छै ने गरीब छै गरीब लोकके मातबर जे लोक छै ने मातबर सभके जे छै ने जल्दी इन्दिरा आवास मिल जाइ छै आ गेंहूँ चावल मिलै छै दालि मिलै छै सभकिछु मिलै छै आङ्गनवाड़ी अरमे बच्चासभकेँ मिलै छै मातबरके बच्चासभकेँ जे छै ने सभकिछु मिलै छै गरीबके बच्चाकेँ किछु नहि मिलै छै मिलना चाही गरीबेके बच्चाकेँ हरचीज मगर गरीबके बच्चाकेँ नहि मिल रहल छै देखै छियै सरकार धियान नहि दऽ रहल छै प् प् पब्लिकपर जादातर मिलना चाही इन्दिरा आवास गरीबकेँ जे छै ने घर नहि छै रहयके लिए मातबर छियै जकरा पैसा छै ओ जल्दी घर बना लै छै जे गरीब छै ओ कतयसँ बनयतै दू टा चारि टा पाँच टा बाल बच्चा छै ओकरा जे छै ने ओ जे खिलाबय पिलाबयमे रहि जाइ छै घर नहि बना पबै छै सरकारकेँ जेहन धियान देना चाही कि ब गरीब लोककेँ हम घर बनाए दियै ओकरा राशन दियै ओकरा मिट्टीके तेल दियै लाइन जे छै लाइन लोक बहुत लोक लऽ लै छै लाइन बिजली बिल नहि भरि सकै छै सरकार जे छै नै बिजली बिल बहुत महँगा करि देलकै हइ बहुत महँगा करि देलकै हइ एहन करि देलकै हइ ने से बिजली बिल लए कऽ भी पछताबै छै लए लै छै बिजली बिल जलाय लै छै ओन्नऽ सँ सरकार जे छै ने की करि दै छै भेज दै छै अपन दूत सभकेँ ई ओ बिजली बिल काटि देलक आओर ओकरासँ चारि हजार पाँच हजार दस हजार टाका लए लेलक घूस लए लेलक तऽ मधेपुरामे जे छै ने जाइ छै ओतयसँ फेर पैसा दै छै फेर बिजली जोड़ाबै छै एहन नहि करना चाही अत्याचार गरीबपर जकरा पैसा छै ओ जे छै ने करि लै छै जकरा पैसा नहि छै ओ कतयसँ करि पयतै ओ कतयसँ करि पयतै एतेक गरीब लोक जे जे जकरा खाइ लए नहि छै एक साँझ खाइ लए जे छै ने ओ तड़पि रहल छै एक साँझ खाय लए तड़पि रहल छै ओ कतयसँ करतै सरकार धियान नहि दए रहल छै सरकार भोट लऽ लै छै अच्छासँ गरीब लोकसँ भोट लऽ लै छै गरीब लोककेँ देखय लए नहि छै जकरा जकरा पैसा छै ओकरा राशन मिलै छै आ जकरा पैसा नहि छै नहि छै गरीब छै ओकरा राशने नहि मिलै छै ओकर नामे नहि छै भोटर लिस्टमे ओकरा राशने नहि दै छै जाइ छै डीलर कन लड़ि कऽ झगड़ि कऽ कानि कऽ बाजि कऽ चलि आबै छै नामे नहि छै से ओ राशन देतै हमरा अरके एक छियै हमरा अरके राशने नहि मिलै छै आ बीबी बच्चा छै चारि टा पाँच टा बाल बच्चा छै खायवला राशने नहि दै छै राशन तऽ मिलना चाही हमरा किएक नहि मिलै छै राशन एहिमे छै सरकारमे कमी जे राशन चुनि चुनि कऽ गरीब लोककेँ नहि दए रहल छै ई बढ़िआँ बढ़िआँ लोककेँ जकरा पैसाके कोइ कमी नहि छै ओकरा राशन मिलै छै किएक मिलै छै ओकरा राशन ओकरा घर मिलै छै ओकरा ओ जे छै ने बहुत एहन सरकारी चीज जे छै ने मिल रहल छै गरीबकेँ नहि देखय लए चाहै छै नौकरी जे छै बहुत एहन लोकके छै से गरीबकेँ नौकरिए नहि मिलै छै आ मातबरेके नौकरी मिलै छै मास्टरनी जेहो नहि पढ़ल लिखल छै ओ मास्टरनी बनि जाइ छै एतय जे पढ़ि लिखि कऽ जे लोक छै ने घरमे बैठल छै ओकरा सरकार नौकरिए नहि दए रहल छै एतेक गलती करै छै सरकार एतय पी जी करि करि कऽ लोक बैठल छै बी ए करि करि कऽ बैठल छै एतय देखै छियै मैट्रिकवलाके इंटरवलाके नौकरी मिल जाइ छै जे कनियो पढ़ल लिखल छै आठमा सातमा ओकरा सरकार नौकरी देने छै ओ इसकुलमे मास्टर छै हैड मास्टर छियै एतय लोक जे पी जी करि कऽ बैठल छै ओकरा कोइ नौकरी नहि दए रहल सरकार एहन बुरिलेल छै सरकारके राजनीति ई छै कि जे भोट लैके टाइममे रहै छै ने तऽ भोट लए लै छै बाबू भैया नुनू करि कऽ भोट लए लै छै हमरा अरके एहन मुरूख छियै गरीब लोक सरकारके बहकावमे आबि कऽ भोट दए दै छै आ ओकरा एहन छै यदि भोट लए लै छै मुखिया सरपञ्च सरकार मुखिया सरपञ्च जब काम रहै छै तब भोट लए लै छै जब काम भऽ जाइ छै ने तऽ कामे नहि करै छै सड़कपर आब ओहने हमरा बनबै लै छै ओहिना पानिमे रहै जाइ छियै एक भरि ठेहुना पानिमे पार होइ छियै मगर रोडे नहि बना दै छै जेनऽ तेनऽ देखै छियै सारा रोडे रोड छै जेनऽ तेनऽ देखै छियै पूरा कच्चिए छै पूरा पानिए लागल रहै छै रोड बनाइए नहि दै छै सरकार पैसा सरकार भेजै छै सरकारोके ग सरकार भेजै छै एतय जे छै ने ओकर चमचेसभ बैठि कऽ खाय जाइ छै पैसा चमचे सारा बैठि कऽ खा जाइ छै ओकरासँ फुरसते नहि छै पब्लिकके लिए पैसा ओकरा पेटसँ उगरबे नहि करै छै से ओ पैसा जे छै ने गरीब लोककेँ बाँटतै जे खेतिे गृहस्थीमे खेतीमे दू हजार चारि हजार टाका दै छै तऽ ओ खेतीके पैसा ककरो दै छै ककरो नहि दै छै जे बोलयवला मुँहगर रहै छै ओ जे छै ने बोलि भुकि कऽ ओ जे छै ने अपन पैसा लऽ लै छै जे गरीब लोक नहि बोलै छै ओकरा कि मूँह माङ्गल काम नहि दए सकै छै की ओकरा पैसा नहि दए सकै छै ओकर बीवी बाल बच्चा खाए सकै छै